हाँ मैं अपनी तस्वीरें शोशल मीडिया पर पोस्ट करता हूँ मैं करता हूँ इंस्टाग्राम पर मैं अपनी शोशल मीडिया की फ़ोटोऍं अपलोड करता हूँ क्योंकि आज के समय में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है मैं पढ़ाई कर रहा हूँ लॉ की तो मैं मेरे लॉ से सम्बन्धित कई चीज़ों के बारे में लोगों को बताता हूँ अपनी पोस्ट के द्वारा और लोगों को अवेयर करता हूँ प्राचीन कुछ धाराऍं हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ सबको जैसे कि जिससे लोग अवेयर हो सकें जिससे लोग जान सकें कि कौन सी धारा किसके काम आएगी मतलब जो प्राचीन है उन सबके बारे में बताता हूँ और मैं चाहता हूँ जो लोग लॉ की तैयारी करें उनको भी थोड़ी सहायता हो सके मेरे द्वारा और मैं चाहता हूँ कि मेरे को देख कर कुछ लोग जान सकें कि लॉ भी करना चाहिए और मैं कई चीज़ें ऐसी बाहर की भी हैं जो मैं अपने लाइफ़ के बारे में शोशल मीडिया पर अपलोड करता हूँ अपना जीवन के बारे में अपलोड करता हूँ ताकि इंस्टाग्राम पर अपलोड करता हूँ और क्योंकि इंस्टाग्राम आज की डेट में बहुत ही फैला हुआ और सबसे बड़ा शोशल मीडिया का मार्केट है इसलिए मैं वहाँ पे जादा पोस्ट करता हूँ और अवेयर करता हूँ लोगों को ताकि वह भी अवेयर हो सकें और उनसे उनके आगे आने वाली जनरेशन भी आने वाले समय में और भी लोग हो सकें इसलिए मैं यह सब करता हूँ